हरदिके डिब्बा अलग रहै छै म की कहै छै गुण्डीके डिब्बा अलग रहै छै मिरचाइवला धनियाँके पाउडरके डिब्बा अलग रहै छै निमकके डिब्बा अलग रहै छै किचनमे आ की कहै छै दू गो ढक्कन रहै छै कूकरके टोकनाके रहै छै झपना थरिया खायवला अलग रहै छै सबजी रखयवला अलग रहै छै छोलनी अलग रहै छै डब्बुक अलग रहै छै सभ झपना उपना सभ अलग अलग रहै छै सभ उएहमे अपना परसि परसि कऽ लोक कराही अलग रहै छै कराहीके ढक्कन अलग रहै छै सभ उएहमे अपन सभ खयलहुँ सभ रहलहुँ मिरचाइ पाउडर सभके अलग अलग रहै छै जीराके अलग रहै छै मरीचके अलग रहै छै सभके अलग पतरजके अलग रहै छै सभकेँ अलग अलग करि कऽ डिब्बामे रखलहुँ उएहमे निकालि निकालि कऽ सभ चम्मचसँ चम्मच सभमे चम्मच धयने रहलहुँ उएहमे चम्मचसँ सभ देने गेलहुँ गोटके रहै छै अलग फोरनके अलग रहै छै जीराके फोरनके अलग रहै छै मेथीके अलग रहै छै सभ डिब्बा सभ अलग अलग धयने रहलहुँ सभ उएह सबजीमे लए लए कऽ सभकेँ देलहुँ सभ उएहमे अथि कयलहुँ